कब्ज़ के उपाय एक बार मेरे बच्चों को कब्ज़ हुआ था खाँसी ज़ुख़ाम बुख़ार तो मेरी मम्मी ने बताई थी कि दूध और हल्दी और गुड़ पका कर देने से उसका कब्ज़ जो होता है वो छठ जाता है और सरसों का तेल अजवाइन मंगरैल ये सब पका देने से पका कर के उसको मालिश किया जाता है सीने पर पैर में और गले पर उसके बाद मेरे दीदी ने बताई थी कि सेंधा नमक और गर्म पानी देने से कफ़ छठ जाता है छठ जाता है और सेहत स्वस्थ रहती है और मैं यही उपाय की थी मेरा बच्चा सही रथ सही हो गया